मैं अपने घर में पौधे लगाती हूँ एक क्यारी बनाती हूँ या गमले में लगाती हूँ और न किसी प्रकार की दूसरी मिट्टी का उपयोग नहीं करती हूँ यह मिट्टी मैं अपने खेत से लाती हूँ और इस खेत की मिट्टी से ही मैं अपने घर पे पौधे लगाती हूँ और ना ही मैं किसी अलग प्रकार का मैं खाद का उपयोग करती हूँ मेरे घर में जो जानवरों से गोबर खाद निकलता है और वह जो एक गड्ढे में हम इकट्ठे करते हैं सूख जाता है उसको ही मैं थोड़ा ऐसे छोटा छोटा यानी उसको बारीक कर लेती हूँ ऐसे थोड़ा ऐसे हथौड़ो से या कुछ लकड़ी से उसको पीट के तो छोटे छोटे ऐसे पीस के ही कर लेती हूँ और उसको उस खाद को मैं डालती हूँ जिससे पौधों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है और वह पौधा बहुत अच्छे से वो बड़ा होता है और धीरे धीरे बड़ा होगा और कुछ कुछ ऐसे मेरे हाँथ के पौधे लगे हुए हैं आज तो वो मुझे ही फल देने लगे हैं जैसे मैं बताऊँगी कि मेरे घर में मैंने एक आम का पौधा लगाया था तो वो आम का पौधा आज आम इतना ज़्यादा फलने लगा है कि मैं उसकी बिक्री भी करने लगी हूँ और मैंने अपनी खेत में एक आवला का पौधा लगाया था तो आवला भी बहुत सारा फैलता है इसे अलग अलग प्रकार के में अमरूद लगाई हूँ बनाना लगाई हूँ अपने घर में और जैसा कहा जाता है कि अपने घर में बेलपत्र का पेड़ होना चाहिए जिससे शंकर भगवान को चढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है तो मैंने मेरे घर में बेलपत्र का एक पौधा लगाया था वह इतने अच्छे से हरी हरी पत्तियाँ देता है बहुत ही सुंदर उसको जब देखो तो बहुत ही आनंद आता है तो इसी प्रकार से मैं अपनी घरों में किसी अलग प्रकार की मिट्टी या किसी अलग प्रकार का खाद का प्रयोग नहीं करती हूँ और पौधों लगाती हूँ